नमस्ते सर

सर कुछ परेशानी आ गई थी घर में बोआई वोआई चल रही थी जैसे कि थोड़ा सा काम आ गया था सर क्या करें बोआई आ गई थी सर जी वही बोआई करने लगे थे घर में कोई था नहीं फ्री हो जाएँगे सर दस पाँच दिन में जी

टाइम से आ जाएँगे ठीक

बस दो दिन में आ जाएँगे टाइम से नहीं होगा टाइम से आ जाएँगे पक्का सर ओ के सर

ठीक है हाँ सर जी